अ' मामोन मा मावनो मा मावनो हायाथ' हायाथ' दंलै दंनाया दा ओरैनोसो थायो था हाया हायाथ' ओरैनोसो थायो आंनिया आंहा मावग्रायाबो गैया नालाय रावबो आंथ' मावखायानो आर मावब्लाबो गासिबो लेभार लानानैसो मावनांगौ जायो नालाय मावनो हागोन ओरैनो खोय बिघासो मावगोन बायदि नोंथाङालाय माथ्र' बिघानैल' मावो पास बिघासो मावदोब्रा दा नोंथाङा माबा माबायदिहाय लुगैयो आंथ' नोंथां नोंथांनिफ्रायसो एसे खोनासंग्रोनो लुगैदों थारमाने मायफोरखौथ' ओरैनो आं नैबे थांनायाव माबासो होदोंमोनथ' पास बिघाखौ आदि होदों बिनिफ्राय पास बिघाया थिखा ओरैनो साराय थिनमनहाय होदोंमोन ए' पास बिघाखौ आं नवावनो ओरैनो खस्ट' मस्ट' गायोलै नोंहाबो बे बेसरखौ जुदि मावोब्लाथ' ओरैनो रटार लगायनांबाय आरो हासार थाबाय मुलि सुलि सारनांबाय नालाय ओरैनो बिघा फच्च'सो हमोब्ला माबायदि जागोन बायदि आं ना बान्द्रायगोन थिन्छ' अब्बसे नोंहाबो बहुद खरसा जायो जानायालाय है हायाबो ओरैनोसो थायोबोलै दे ओरैनो फन्चास थाखासो बारायना होदो खोमा साराय थिन्च'सो खालायनानै नोंथाङा आमफ्राय आरो देलाय बुंलाय दा आबादा मोजां जायोब्लाथ' बे मोजाङानो नोंथांनि मावनायनि सायावसो सोनार हैसिगोन्थ' आमफ्राय जाथाराब्ला आंबो माबा मोनसे एरा दरा ओरैनो खालामलायनो हागोन आरो खस्थ' मावनाय नालाय आर नोंथाङा बेसर मावखांनायनि उनाव देनांफोर दैज्लां बोथोर फैयोब्ला माय मस'नाव बे मायखौबो दामाने मावनो हागोन दामाने मावग्रा गैयालै हा गायग्राबो गैया गायग्रा फुग्राबो गैलाना हाजिरा लेभार मोना आरो आंनिया बे हाया मायनि थाखाय बिराद मोजांखा आरो दहा एकेबारे थिखोना माय जाखाथारो माने बिघायाव मोजाङै मावोब्लाथाय माने बाइसमन बिसमन बिदिनो माय ओंखारगोन आरो दे होमबा दे नोंथां दे